बेजों बेजों लोगोसे आङो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोबोद गोरोंमोन ओमफ्राइ संनाय खावनायावथ' माने मानसि बुरजानिबो गोबां संनो हायो आङो बिसिबां मानसि जानायाव बिसिबां संनांगौ बेखौ केफासिटि दङ ओमफ्राइ आङो अमा आदार होनाय अमा अमा दं नालाइ अमाखौ बोथिथाम खरि अमाखौ आङो आदार होयो गुन्दै ओमफ्राइ आङो गुन्दैजों लोगासे थास'बो रूयो ओमफ्राइ जुमाइबो मावो आरो साननैजोॆ सानथामजों जुमाइ मावो आङो ओमफ्राइ अमा फिसा अमा बुन्दा होनानै अमा फिसा फानो अमा खासि फानो बोसोराव बोसोराव ओमफ्राइ खामानि दामानि दानाय लुनाय संनाय खावनाय दानो सिबो दानो रोंगौ आमफ्राइ ओंखाम ओंख्रि संनायावबो इक्सपार्ट बेजों लोगोसे बोरमा मोसौ जत्न लानाय सानदुं गोसाबा सायख्लुमाव दोनो ओमफ्राइ सान्दुं गोसाबा सायख्लुमाव दोनो ओमफ्राइ बेजों लोगोसे दै दौवो बेलासे टाइम आव हासभेन्ट गैयियाव बेलासियावबो खायो सानसुवाव सायख्लुमाव दोनो सानसु टाइम आव दै दौवो आरो बेलासि खानायावबो दै दौवो ओमफ्राइबिदिनो सेल्प हेल्फ ग्रुपनि मासे मासे मिथिं जानायाव लेखा पत्र लेरनाय उन्दैखौ जत्न लानाय दुगैनाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय हाउस वाइफ नालाय नोङो गासिबखौबो नायजोबनांगौ जायो आरो ओमफ्राइ गायनाय फुनाय न'बां फोसाबनाय बा ख'ना ख'नला हाग्रा फुनाय बन दान्नाय बन लाइनोबो जेबो अभाब जाया आरो जोहा बारियाव नागिरबानो मोनो ओमफ्राइ बेजों लोगोसे बे बेजों लोगोसे जुमाइ मावनाय फुङाव सिखारनानै सारिटासोआवनो फुङाव सिखारनानैनो मावो ओमफ्राइ नैबे मेसें टाइम आव दा बोराइनो फुङाव जौ मावनायजों लोगोसे ओंखामबो संनानै हरो ओमफ्राइ ओमफ्राइ आरो बेलासियावबो संबावबाय सानसु टाइम आव उन्दैखौ थुखैनाय उन्दैखौ जाहोनाय लोंहोनाय ओमफ्राइ ओमफ्राइ उन्दैखौ दोनलांनाय स्कुलाव दोनलांनाय लायनाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राइ फाइ बोरमा खानाय दाव अमानो टाइम टाइम आदार होनाय बेनोसै आरो बेनोसै आंनि बुंनाया एसेयावनो जोबथ'बाय